हा मां कलाकार त आहियां पर मूंखे तक़लीफ छा आहे सामान थोरो ॾुखियो मिलंदो आहे महांगो बि आहे ॿी ॻाल्हि त कलाकार घटि आहिनि जेके असांजो मार्गदर्शन कनि ऐं ॾाढो ॾुखियो बि आहे मार्गदर्शन मिलण जेके बराबरि मां बराबरि मिलंदो त काने पर मां कोशिशि कंदी आहियां जिते बि वेंदी आहियां कलाकारनि सां ॻाल्हाइण जी कोशिशि कंदी आहियां जीअं उहो मूंखे ॿुधाइनि भई किथां सुठो सामान कलाकार जो मिलंदो आहे कर ऐं ॾुखियो त आहे पर हाणे मां जेकॾहिं सिलैक्ट कयो आहे त मां ॻोल्हण जी कोशिश बि कंदी आहियां ऐं जेको असांखे कल मार्गदर्शन मिलणु खपे उहो मिले ई कान थो जेकॾहिं उहो मिले त शायदि असां वधीक करे सघूं मां कोशिशि ॾाढी कंदी आहियां जिते कलाकार मिलंदो आहे त मां हुन सां ॻाल्हाइण जी कोशिशि करे ऐं सोचींदी आहियां भई हू मूंखे सुठी तरह मार्गदर्शन ॾियनि पर अॼकल्ह तमामु मुश्किल थो मिले हिन करे इहे तमामु तकलीफ़ूं आहिनि पर हाणे जेतिरो थी सघंदो आहे मां करण जी कोशिशि कंदी आहियां ऐं थी सघे त मां अञां ताईं कोशिशि कंदसि ऐं कंदी रहंदसि